हैलो बस ठीक तुस सनाओ नेईं तुंदी दुकान केह्ड़े केह्ड़े रेट न एह् प्लेइंग फुटवीयर जां हील आह्ले ते केह्ड़े केह्ड़े तुंदे दुकानै उप्पर हैन नेईं नेईं में अपने लेई गै चाहिदे में अपने लेई गै लैने न कोई शैल निहां दस्सो कोई अच्छा निहा ब्रांड होना चाहिदा चाहे थोह्ड़ा मैहंगा होऐ लेकिन शैल चलना चाहिदा नेईं तुंदे कोल फ्लाइट आह्ले फ्लाइट आह्ले स्लीपर प्लेन आह्ले होङन रंग इयै काला होऐ जां होर बी चली जाह्ग जेह्ड़ा मर्जी ते शैल निहां होना चाहिदा मतलब चली जा चप्पल ते थोह्ड़े ठीक रेट उप्पर गै होना चाहिदा एह् ठीक ऐ जां तुसें होर कोई शैल नेहीं मंगानी होग जां कोई होर ब्रांड दी चप्पल ते मिगी ओल्लै सनायो ते तुंदी दुकान उप्पर आइयै दिक्खी आह्गी ठीक ऐ जेल्लै आह्गा ते मिगी सनायो फोन करियै एह् ठीक ऐ भी